खेलमे डोपिंगके प्रदर्शन बढ़ाबय बला दबाइ ओकर उपयोग प्रभावके बारेमे हमर ई लायक खिलाड़ी सबके बारेमे कहल जाइ छै जे हमर देशमे बहुत सारा एहन खिलाड़ी छै जे अपन शरीरके क्षमता बढ़ाबै लए बहुत एहन दबाइके प्रयोग करै छै जे शरीर लए बहुत हानिकारक छै एकर प्रभाव ई होइ छै की ओ खिलाड़ी ओहि समय तऽ बहुत अच्छा प्रदर्शन कए लै छै लेकिन बादमे बहुत सारा बीमारी सऽ जूझऽ परै छै एकर संकेत ई छै की ओ खिलाड़ी ओ दबाइ लए कऽ ओ समयमे तऽ प्रयोग कए लै छै लेकिन बादमे ओ बेहोश भऽ जाइ छै ओकरा चक्कर आबि जाइ छै ओकरा गला सूखऽ लगऽ छै जकरा कारण ओ मूर्छित भऽ जाइ छै ओकर उपाय ई छै कि हमरा सबके खिलाड़ीके शिक्षित कयल जाय जेकर वजह सऽ ओ एकर हानिकारक दुरुपयोग नहि करै एहिसऽ बहुत एहन कार्यक्रम अहाँ चला सकै छी जेनाकि शिविर लगा सकै छी अहाँ आइ काल्हिमे सोशल मीडिया पर अपलोड कए सकै छी जकर जकर वजह सऽ हमर सबके खिलाड़ी तक ई अथी इ बात पहुँचतै जकर वजह सऽ खेलाड़ी हमर सबके अथी बात समझै आओर आओर एहन कोनो दबाइ नहि लै जे शरीरके क्षमता बढ़ा दै अगर खिलाड़ी सबके शरीरके क्षमता बढ़ेनाइ छै ओहि लए ओ व्यायाम आओर एक्सर्सायज करै जाहिसऽ ओ खिलाड़ीके अपने आप शरीरके क्षमता बढ़तै नहि की कोनो एहन दबाइके उपयोग करे जे शरीर लऽ हानिकारक होइ छै बहुत एहन दबाइ आबि गेल छै जे खिलाड़ी लए कऽ ओहि समय तऽ अच्छा प्रदर्शन कए लै छै लेकिन बादमे ओकर बहुत दुरुपयोग होइ छै एहिसऽ खेलाड़ीके शरीर बहुत खराब भऽ जाइ छै जाहिसऽ ओकरा आगाँ चलि कऽ बहुत दिक्कत होइ छै एकर संकेत ई हेतै जे खिलाड़ी ओ दबाइ लतै तऽ ओ ओहि समय तक बढ़िऑं प्रदर्शन कए लेतै लेकिन बादमे ओ बेहोश भऽ जेतय एकर उपाय ई छै कि खिलाड़ी सबके बढ़िऑं सऽ समझायल जाय जे की कोनो एहन तरहक दबाइके प्रयोग नहि करै जाहिसऽ ओकरा बादमे दिक्कत दिक्कत होइ एहि लऽशए अहाँ शिविरो लगा सकै छी जाहिसऽ खिलाड़ी सबके बढ़िऑं सऽ बढ़िऑं प्रेरणा देल जाय जे कोनो दबाइके उपयोग नहि करै आओर जे कनी जादा एजके खेलाड़ी होइ छै ओकरा सऽ अहाँ कनी शिक्षित बढ़िऑं जेना होइ एहिसऽ अहाँ सोशलो मीडिया पर बहुत एहन अभियान चला सकै छी ताहि सऽ खेलाड़ीसब एकर आगाँ कोनो अबसर नहि होइ जे कोनो एहन दबाइ लए जे शरीर सऽ हानिकारक होइ हमर इएह सुझाव यऽ जे कोनो खिलाड़ी कोनो एहन दबाइ नहि लिए जाहिसऽ ओकर शरीरमे हानिकारक कोनो केमिकल जाइ अगर खिलाड़ी सबके शरीरके क्षमता बढ़ेबाक छै तऽ ओ रोज व्यायाम करै आओर योग करै जाहिसऽ शरीरके क्षमता बढ़तै नहि कि कोनो एहन दबाइ लै जे शरीरके टेस्टोरोन हार्मोन बढ़ा दै जाहिसऽ आगाँ चलि कऽ ओकरा बहुत दिक्कत होइ छै जहन इएह खिलाड़ी दबाइ लऽ लऽ कऽ खेल खेलाइत रहै छै बादमे बुढ़ापामे आबै छै तऽ ओकरा साथ बहुत दिक्कत होइ छै ओकरा चलल नहि होइ छै जाहि सऽ शरीरके केल्सियमके कमी भऽ जाइ छै हड्डी कमजोर भऽ जाइ छै जाहिसऽ खिलाड़ी लोक सबके आगाँ बहुत दिक्कत होइ छै ई एगो बहुत खराब समस्या खेल जगतमे देखल जाय छै